कबूतर आ कबूतर गहुम खाइ छै चावल खाइ छै आ आरो कबूतर आ कौआ आ चिल्हा आरो बगुला बगुला गहुम खेतमे बुलै छै तऽ चुनि चुनि कऽ खाए लैत छै आ बगुला घ् अथि चिड़ैयाँ खढ़ पत्ता अरकेँ लए कऽ घर गृह आमके गाछमे कटहरके गाछमे घर बनाए लैत छै खढ़ पत्ता अर लए कऽ बहुत अच्छा रहै छै उएहमे रहै छै आ आ कबूतर आरो बगुला चिड़ैयाँ इसभ गाछ वृक्षपर घर बनबै छै खढ़ पत्ता अर लए कऽ रहै छै ई गहुम तहुम खाइ छै कबूतर बगुला सभ अनाज मतलब छतपर लारै उरै छै तऽ चुनि चुनि कऽ खाइ छै आ गाछ वृक्षपर रहै छै आ खेतमे अनाज छींटि कऽ बुनै छै गहुम रे मक्कइ रे इसभ बगुला रे तऽ कबूतर रे ई अर सभ चुनि चुनि कऽ खाए लैत छै आ कबूतर कौआ